एकदा हांव गोरोवपाक गेल्लो गोरोवपाक गेल्ले कडेन नुस्तें धरलें नुस्तें धरलें म्हणटकूत नुस्तें बरें व्हडलें आसलें थिगूर म्हणटा तें बरो व्हडलो थिगूर हात देड हात लांब सुद्दां आनी बरो व्हडलो थिकूर धरलो हांये आनी धरता तेतना म्हाका काडपाक तेका वयर त्रास भरपूर जाले आणी तेका हांयेन वयर काडलो आणी बानून दवरलो जित्याचो जितो आहलो आणी मागीर परती गरयता आसतना परती एक खर्चाटो लागलो खर्चाटो एक करून हाडलो हांये खर्चाटे काडून दवरलो अशे दोन नुस्तें हांयें काडले तें हाडून बांदून दवरले तेंकां आनी मागीर कितें करपाची आहा तेची वाट लावपाची आहा ती लायली म्हणजे उदळपाचे कितें आहा तें मागीर केले जाल्यार नुस्तें उजरायता काडटा आसतना भरपूर त्रास जाता आमकां दिसता की मामुली म्हण न्हू गरोवन काडप नुस्तें म्हणल्यार बरेंत त्रास जाता मनशाक आणी गरोवन काडचें म्हणल्यार फकाणां न्हू मनीस गरोवपाक वयता तेन्ना मनशाक कता की नुस्तें कशें करून काडप कशें हें करप तेका एक दोनदा सुट्टा सुद्दां नुस्तें अर्दें लागून भायर वयता ओडोन येता ओडोन येनासतना वता मनशाक सुद्दां ओडोन व्हरता नुस्तें इतलें ताकतीचें नुस्तें ताकत आसता नुस्त्याक नुस्तेंकाक आनी तें पद्दतीचे आमी नुस्तें धरल्या खर्चाटे धरल्या थिगूर धरल्या आणी खंयचे गांवठी नुस्तें तें सुद्दां धरल्या पितोश्यो म्हणटा अश्यो पितळ्यो म्हणटा त्यो त्यो धरल्या सांगटां म्हणटा तीं काडल्या तीं सुद्दां धरल्या तीं हाडल्या अशे पद्दतीन आमी नुस्तें भितर धरूंक काम केलें आणी तशें तेजे भितूर कुर्ले म्हणपाचे धरपाचे तें कुर्ले धरपाचे कशे किदें कात तें आमी केला आणी कासव कासवूय आमी हाडले खुबशे जाग्या वयल्यान कासव घेवन येयले आमी कासवूय जमनीन आसता आणी तेका डोमणो मारचो पडटा डोबणो मारून पोवपाचो पडटा कितें आसता तें फातर आहल्यार फातर लागता आनी कासव आसलो जाल्यार कासोचे भितर कट्टे आसता तें कट्ट्याक लागलो म्हणटकूत कळता कासो आहा भितर म्हणून मागीर त्या कासवाक आमी वयर हाडटा आनी कासो मागीर काडून उदकान दवरता मागीर कांसव तो निवळ आसता आणी कांसो चडान चड मातयेन आसता कुरल्यो आसता त्यो गोलीन आसता कुल्ल्यो कितें खावपाक घातलें म्हणटकीर कुल्ल्यो मागीर भायर येता तें मागीर कुल्ले आमी घेवन येता घरा बांदून घेवन येता घराकडेन आनी मागीर तेजे कितें करपा तें करता अशें पद्दतीचे आमी नुस्त्याचें गरोवप नुस्तें धरप हें सगळें आमी केल्लें आसा आनी आमी करता तेका लागोन आमकां हें नुस्त्याचें मातशीं खबर आहा चडशीं कितें करपाचें कशें करपाचें कितें धरपाचें कशें हाडपाचें सगळें खबर आसता तेका लागोन हें करता